شادی جیسی بڑی تقریبات کے لئے پانی کا بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے پہلے تو ہم جس شادی خانے میں شادی ہوتی ہے انہیں ہی پانی کا انتظام رکھنے کے لئے بولتے ہیں اگر اپنے آس پاس یا کوئی رشتہ دار میں کوئی اگر پینے کے پانی کا کاروبار کرتے ہیں تو انہیں بولتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہم آڈر دیتے ہیں پانی کی بوٹل کا جیسے کی بسلری کنلی وغیرہ